कहौँ मधुबनी जिलामे विकास तऽ देखै छिए किछु किछु भेल छै आओर किछु किछु नहिओ भेल छै तऽ ओकरा कि कहै छै विधायक छै मुखिआ छै तकर ई सभ तऽ सभटा चोरे रहै छै हँ ईसभ आओर कि केलकै कनि रोड बनेलक सड़क बनेलक आओर ने आधा पाइ कि कहै छै जेबमे जाए छै आधा काज करै छै आधा जेबमे सएह जाए छी जेना रोड बिजलिएवला भेल बिजलीवला तार होबै छै एकबेर ठीक कऽ दै छै आधा पड़ल रहै छै बिजली जेना अपना सभके कटैए तऽ हमसभ शिकायत करैत करैत तङ्ग रहै छी बिजली अहाँके जाइ यऽ तऽ अहाँके कहले टाइमसँ पहिले आबि जाए यऽ लेकिन बिजली कटैए दुइ पाँच दिन पाँच पाँच दिन फेर कटले रहैए ताहिपर हमरा सभके कि लाइने नहि रहैए जइसे हमसभ अनाहिए गरमी एतेक छै जे हमसभ परेशान रहै छी विकास कि कहब एतुका विधायक तऽ सभटा ओहने छै मुखिआसभ ओहने छै तैओ कि करबै हल्का विकास सड़क तड़क कनि मनि बनलै नहिओ बनलै सेहो छै बहुत एहन काज छै कि नहिओ भेल छै सएह छै विकास हेतै आब कोशिश करै छै मुखिआ सभके चाही कि विकास करी आओर यहाँ इसकुलो कॉलेजो सब देखिते छिए केहन छै नहि छै ढङ्गसे बिल्डिन्गो सब नहि साफ सुथरासे बनाएल छै बच्चा सभपर नहि धिआन दै छै विधायकसभ नेता सभके तऽ धिआन देबाक चाही एहि सबके लेल जे छै ओ काज करतै आओर अहाँकेँ कि जानकारी चाहब से कहू तऽ एहिके लेल तऽ अहाँके एहिके लेल तऽ अहाँ कनि जागरूक भऽ पड़त जागरूक भेलाके अहाँ मुखिआसे सरपञ्चसे जिलामे अहाँके जिला परिषद भेल हँ बी डी ओ ओहिके बाद भऽ गेलै विकास पदाधिकारी भऽ गेलै अहाँके प्रखण्डके बी डी ओ आओर डी एम भऽ गेलै सबके हेड एकरा सबसँ अहाँ सभकेँ बात जाकऽ जानकारी लिअऽ पड़त हँ आओर ओ अहाँके जानकारी सही देतह ताहिके बादे किछु हेतै एना तऽ नहि ओतऽ रिपोर्ट अहाँके दिअऽ पड़त कोना कि काज होइ छै ताहिके बादे कोनो चीज हेतै एना तऽ कोनो जानकारी नहि प्राप्त कऽ सकै छी हमसभ गाममे बहुत दिक्कत रहै छै एना मुखिआसभ अहाँके सही रिपोर्ट कहबो नहि करत इएहसभ तऽ अपने सूर बङ्गोर रहैए तऽ ओ अहाँके सही रिपोर्ट कि कहतै सएह छै हँ ताहिसे अहाँके आगू आर टी आइ अहाँके लेबऽ पड़त आर टी आइ से अहाँके रिपोर्ट मँगबऽ पड़त एना ई ओ दिस दैट रहै छै इएह रहै छै अहाँ ओतऽसँ आर टी आइ रिपोर्ट आएत तऽ ओहिसँ अहाँ ओहि हँ ओहि अनुसार अहाँ काज करबै से छै जे अहाँके जानकारी हैत तऽ अहाँ अपन आगू बढ़बै नहि तऽ ओना तऽ नहि भऽ पाएत सएह छै आओर कि जानकारी चाहब कहू आओर हँ तऽ समस्या समाधानके लेल तऽ अहाँके आगू बढ़बऽ पड़त जाहिसे अहाँ आर टी आइ लगाउ आगू बढ़ैके चिन्ता राखू सएह हम कहब ठीक